सो तेशे को आवडीचे कांय एशेको प्लेस ना धांवपा बट म्हुगे घारा बोगले म्हणल्या एक ग्रावंड आसा सो तो म्हाका कनविनियंट जाता सो तेका लागो हांव थिंगां ग्रावंडाचे चोडशे वोयता धांवपा आनी केन्ना केन्ना हांव रोडाचेरू धांवता आनी केन्ना लायक एशे को हॉलीडेज बी आहाय जाल्या बिचीरू वयता धांवपाक सो लायक वन अवर एशें धांवता हांव केन्ना केन्ना एक्सिडू जाता मागीर केन्ना केन्ना लायक एकल्या चोड एशे एकलें धांवता हांव ग्रावंडाचे बट केन्ना केन्ना पार्टनर आसा जाल्यार आमी दोगांयनी बिचीर वोयताय सो थिंगसून आमी केन्ना कंम्पिटिशनू लायताय लायक कोण फस्ट सेकँड येतलो आनी ए एशे कोन्न ना सो एशे कोन्न मोटिवेशन मेयटा लायक आनी धांवपा जाये स्पीड आहा ती फास्ट जाता आनी एशें कोन्न इन्स्पिरेशन मेयटा